ہیلو کیا آپ جنتا ٹریول سے بات کر رہے ہیں مجھے ایک کیب بک کرنی ہے اور مجھے کیا کہتے ہیں نوئیڈا سے پرانی دلّی جانا ہے تو کب تک ہو جائے گی کتنے پیسے لگیں گے اچھا دوسو روپئے ٹھیک ہے تو کتنی دیر میں بھیج دیں گے اچھا آدھے گھنٹے میں آ جائے گی ٹھیک ہے جلدی بھیج دیجیے کیونکہ مجھے جلدی جانا ہے ورنہ دیر ہو جائے گی